السلام علیکم جی میں میزبان مدی سے بات کر رہے جی ہاں مینیجر صاحب ہیں تھوڑا سا بلائیے بات کرنا ہے ٹھیک ہے میں انتظار کرہا ہوں بلائیے میں بات کرنا ان سے میرے کو جی السلام علیکم ہاں بھائی الحمد للہ الحمد للہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا آڈر دیا تھا آپ کے ہوٹل سے تو آیا کھانا وہ صحیح نہیں کھانا اس لیے بولنے کے لیے فون کرا تھا آپ کو نہیں بھیا سو سوری بولے تو ہوتا کیا سمجھے آپ مہمان ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم رہتا تو ہم آپ کو یہ بولتے ٹائم نہیں ہوتا بول کے تو حساب سے آڈر کرے نہ بھائی آپ کا کام ہے آپ چیک کر کے اس کو اچھے دیکھ کے بیھجوانا سب تھوڑی ہوتا بولیے آپ نہیں نہیں بھائی وہ سب بھولنے والی بات نہیں تھی ابھی آپ جو ہے میرے کو جو ہے پیسے بھیجا دیجئے آپ چوبیس گھنٹے کے اندر پیسے بھیجا دیجئے آپ ہاں وہی بول رہا ہوں نا نا ویسا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی سوری بولنے سے ہونے والا نہیں ہوتا آپ کا کام ہے چیک کر کے دیکھ کے بھیجانا ہمیں نہ بھائی پیسے بولے تو پیسے پیسے بھیجا دیئے ٹائم پہ ایسے تھوڑی ہونے والا ہے نہیں نہیں وہ سب میر کو نہیں معلوم ہے آپ جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے پیسے آپ رٹرن کرا دیجیے ٹھیک ہیں چلئے اللہ حافظ